हय जेन्ना हांव मोबायलान बी जे एम आय खेळटालो तेन्ना म्हाका खूब लायक असेस्ट्रे फ्रस्ट्रेशन बी जाता आनी ती गेम म्हाका खेळपाक लायक कित्याक ना तें रिजन आहा की तितून लोक अशे म्हटले उलयता उलयता आनी गाळयो बी दिता आनी लायक कोण भितून मेलो बी जाल्यार व्हडल्यान बोवाळ किळचे बी घालता तेन्ना म्हाका खूब राग येता ते खातीर म्हाका ती लायक मोबायला मोबायलान गेम आसा ती लायक ना आनी फॉर एग्जांपल म्हाका दुसरे एग्जाम्पल अशे क्रिकेट नाजाल्यार फुटबॉल ती खेळपाक खूब लायक आहा आनी त्या मोबायलाचेर गेम आहा तितून म्हाका खूब अशे बेजार येता लायक तितून अशे लोक आरडटा बी आनी किळच्यो घालता आनी आवाज करता तितून म्हाका सारकी तकली बी दुकता आनी म्हाका बेजार येता खूब आनी चडशे करून हांव दुसरेच गेमी खेळटा फॉर एग्जाम्पल वॉलीबॉल बी आनी कबड्डी बी तसले हांव गेमी खेळटा की तितून म्हाका मातशें बरें दिसता आनी म्हजी हेल्थूय बरी उरता